मेरे हिसाब से भारत एक सोने की चिड़िया है और मैंने भारत में जहाँ जहाँ मैंने बहुत से प्रदेशों में भ्रमण किया है और मेरे द्वारा भारत की जो हवा पानी है वे सब प्रकार से अल्प देशों में बहुत सी जगह अलग अलग है जैसे कि भारत में कुछ जगह बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ उत्तराखंड हुआ जम्मू कश्मीर हुआ मतलब इसकी जो हवा पानी है बहुत ठंडा रहता है मतलब हवा पानी इसकी बहुत मात्रा बर्फबारी भी बहुत होती है इसी प्रकार मतलब जब देश में बहुत गर्मी पड़ती है तो ये क्षेत्र ऐसे है उत्तरखंड और जम्मू कश्मीर जो हमेशा ही ठंडे रहते हैं इसी प्रकार से मतलब बहुत ठंड पड़ रही है मान लो तो ठंड पड़ रही है इसके हिसाब से अपन गोवा है जो गोवा का मतलब भारत में गोवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मतलब बहुत हमेशा गर्मी ही रहती है मतलब गर्मी गोवा की जो हवा पानी है वे बहुत गर्म रहती है इसी प्रकार से वर्तधिक वर्षा होने में मतलब अत्यधिक वर्षा हो रही है अपने भारत में कुछ जगह तो अपना एक भारत में एक राज्य है मतलब राजस्थान जो मतलब हवा पानी के हिसाब से उसमें कम वर्षा होती है तो मतलब अत्यधिक अपने भारत में वर्षा हो रही है तो ऐसा एक राजस्थान क्षेत्र है जो अपना राजस्थान क्षेत्र है उधर अपने जाने के लिए मतलब मुझे उधर की हवा पानी बहुत अच्छी लगी मतलब दूसरे जगहों की तुलना में मतलब अपने के इधर बहुत से राज्य हैं सबकी मतलब अलग अलग हवा पानी वग़ैरह उधर का सब का ही अलग है उत्तराखंड का अलग है मौसम परिवर्तन के हिसाब से हर जगह का मतलब जैसा भी मौसम रहता है उस हिसाब से अपने भारत में जितने प्रदेश हैं उसका मौसम परिवर्तन अलग अलग है मतलब भारत में मुझे दूसरों देश से दूसरे देशों की तुलना में मुतले अपने मतलब भारत में हवा पानी बहुत पसंद है